جی اگر مجھے دوسرے ملک کا سفر کرنے کا موقع ملا تو یہ ہیں آف کورس مکہ مکرمہ ہوگا میں وہاں جاؤں گا حج کروں گا نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت ہوگی اور وہاں جہاں جہاں آپ صلی اللہ وسلم گئے تھے تو میں نے تاریخ پڑھ رکھی ہیں سیرت پڑھ رکھی ہیں اس کی روشنی میں میں ان جگہ مقامات پر جاؤں گا کہ جو وہاں کیسی جنگیں ہوئی تھی کیسے مسلمان رہ رہے تھے کیا پریشانیاں ہوئی تھیں آف کورس مکہ سعودی ہوگا میں وہاں جاؤں گا انشاء اللہ